ابھی حال ہی کی بات ہے میں اکیس سال کا تھا میں میری ٹیم کے ساتھ باسکیٹ بال کا میچ کھیلنے کے لئے ناسک شہر گیا ہوا تھا الگ علاقوں سے عمدہ کھلاڑی اپنی ٹیم کے ساتھ آئے ہوئے تھے وقت گزرتا گیا اس کے بعد محنت اور مشقتوں سے ہم میچ جیتتے گئے رات ہو گئی تھی فائنل بھی چالو ہو گیا تھا مقابلہ بہت ہی ٹف تھا پورا اسٹیڈیم لوگوں سے بھرا ہوا تھا لوگ چیئر اپ کر رہے تھے لاسٹ کا ایک منٹ بچا تھا مقابل کی ٹیم سے دو پوائنٹ آگے تھی پھر ہوا یوں کہ لاسٹ کے دس سیکنڈ میں ہماری ٹیم کے ایک کھلاڑی نے تھری پوائنٹ شاٹ مارا اس سے ہمیں آخر کے وقت میں فتح حاصل ہوئی پوری آڈینس خوشی کے مارے شور مچا رہی تھی پھر انعامات کی تقسیم کی گئی